ज्या वेळार आमी स्कुलान शिकताले तेन्ना आमच्या गांवांत फकत एकूच बस आसताली ती सकाळ फुडें सातांक आमच्या घरा कडेन येताली आनी साडेसात म्हळ्यार आमी कॉलेजींत पावताले आनी परत आमची कॉलेज जेन्ना दोन वरांचेर सुट्टाली त्या वेळार घरा येवपाक आमकां बस नाशिल्ली सकाळीं बस वताली तीच सांजेची स वरांचेर आसताली पूण जशें जशें दीस गेले तशें तशें जग बदलपाक लागलें तशें एका बशीं वयल्यान दोन बसी दोन बसीं वेल्यान चार बसीं अश्यो करून आतां बऱ्योच बसीं वाडल्यात पूण ज्या वेळार आमच्या घरांत एक सायकल आशिल्ली तें आतां आमच्या घरांत दोन स्कुटरीं आनी चार टॅक्सी अशें बऱ्याच घरांनी जाल्लें आसा त्या मुळे सार्वजनीक बशी किंवा कंदबा बसी जी आसात त्यो बऱ्योच कमी जाल्ल्यो आसात आनी त्यामुळे लोकांक प्रवास करप बऱ्या प्रकारे शक्य जालां पूण हें सगळेंच अशें ना अशें बरेच लोक आसात जांच्या घरा कडेन अजुनूय गरीबी आसा तांच्या घरांत एकच सायकल आसा स्कूटर सुद्दां ना अशां लोकांक गांवांतल्यान एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्याक वचपाक किंवा बाजारान वचपाक बरेच त्रास दितात सो त्या लोकां खातीर कितें करचें पडटलें अशें म्हणून हां एक दीस बसून चिंततालों म्हण हांवें कितें केलें

चार मोटरसायकली घेवपा खातीर एका बँकेंत लॉनाक अप्लाय केलें आनी म्हजें लॉन पास जावन चार मोयरसायकली म्हज्या घरा आयल्यो आनी मागीर हांवें ट्रांस्पोर्ट ऑफिसांत वचून परत त्यो चार मोटरसायकलीचेर भाडें मारपा खातीर हांवें लायसन्स घेतलें आनी गांवांत वचून चार तरणाट्यांक सांगलें की पळय तुमकां कांय काम धंदे ना आनी गांवांत गाड्यो ना सो तुमी जर ही भाडीं मारत तर तुमकांय चार पयशें मेळटले म्हाकाय चार पयशें मेळटले त्या पयश्यान हांव लॉन फारीक करपाक शकतलों आनी त्याच पयश्यान त्या कमी पयश्यान गांवांतल्याक एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हें लोक वचपाक शकतले अशें करून चार मोटरसायकली करून हांवें म्हजो बारीकसो वेवसाय सुरवात केलो आनी गांवांतल्या लोकांक सुद्दां तें खूब बरें जालें कित्याक म्हळ्यार सार्वजनीक वाहतूक जी आसा कदंबा बस किंवा प्रायवेट बसी बरेच दीस जाले बंद जाल्ल्यो आनी ह्यो मोटर सायकली आयिल्ल्या कारणान एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचपाक लोकांक बरें पडपाक लागलें म्हजे लॉन सगळें फारीक जालें आनी मागीर हांवें दोन टॅक्सी घेवपा खातीर परत बँके कडेन लॉन अप्लाय केलो तो लॉन सुद्दां म्हजो पास जावन हांवें दोन टॅक्सी विकत्यो घेतल्यो परत ट्रांस्पोर्ट ऑफिसा कडेन वचून लायसंन घेवन हांवें परत आनीक दोन तरणाटे जे बेकार भोंवताले गांवांत तांकां दोन टॅक्सी दिल्यो आनी तांकां भाडीं मारपाक सांगलें अशें करून ह्या म्हज्या वेवसायांतल्यान स लोकांचे पोट भरपाक लागलें आनी तातुंल्यान म्हजे लॉनय फारीक जावपाक लागलें आनी ह्या खातीर म्हज्या गांवातल्या लोकांक एका जाग्या कडल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचपाक बरेच प्रकारे मदत जाली